गोजां बोथोर सफैगौखाय आङो बङाइगावआव बाजार इण्डिया एबा भिशाल मेगा मार्केटाव जेकेट लायनो लोगोफोरजों थांदोंमोन बेयाव थांनानै जेकेटखौ मोजां मोजां नुनायखाय आङो लोगोफोरखौ बुंबाय थौ जेकेट लायनोसै आं फसायदों हनै बैखौ होननानै बुंबाय फसायनानै लेडार जेकेट गांसे लाबोबाय बा रोजानि आरो जिन्स जेकेट लाबोबाय थाम रोजानि लाबोनानै न'आव गानफैबाय जेब्ला जेकेटाथ' मोजांआनो होननानै बुंबाय लोगोफ्राबो आंबो मोजां मोननायखाय बेखौनो लाबोबाय आरो लोगोफोरा बे जेकेटखौ नुनानै बुंबाय बहा लाबोआ आंनोबो नांगौमोन थौ मालाबा लायफिननोसै होननानै बुंबाय लायजायो र' इसे उनाव थांसै फुजानि अफार मोनबा होननानै बुंबाय आंबो ओमफ्रायो लोगोफोरा बुंबाय र' आंनावबो इसे दा फैसा गैथ'वा इसे उनाव लायनोसै दामाबो इसे बाराना होननानै बुंबाय लोगोफ्राबो ओमफ्राय इसे उनाव लायजागोन दे होनबाय आंबो ओमफ्राय उनाव दुर्गा फुजा फैबावनानै दुर्गा फुजानि इसे एनै अफार हगारगोन खोमा होननानै बुंबाय आंबो लोगोफोरखौ आंनाबो दामाबो गोसामोन गस्लाया होनना बुंबाय जेकेटखौ ओमफ्रायो लोगोफोरा बुंबाय थौ होम्बाबो लायजायो गोजां बोथोरावलाय माथो मोजां मोजां गाननांगौ होननानै बुंबाय जेकेटफोरखौबो आरो मोजां नङाब्लाथ' सोरथो गाननो दानि जेकेटफोरखौलाय होनना बुंबाय ओमफ्राय जेकेटाथ' मोजाङानो कुवालिटिफ्राबो मोजाङानोमोन बार हाबा आरो गुदुं खालामो गोजांनाय समाव बिदिनो जेकेट दाथ' गोजां बोथोरना बयबो बायसावो आरो आं गाननायखौ नुना मानसिफोराबो बुंबाय जेकेटा मोजांलै नोंना बहा लाया बेसेबां लाया होननानै सोंबाय आंबो खिन्थाबाय बिसिबां बिसिबां लादों होननानै आरो आंबो लायगौमोन गावसोरल' थांखुमायो होननानै बुंबाय लोगोफोरा र' मालाबा ज' थांफिननो नागिरदों दुर्गा फुजानि अफार मोनगोन होननानै जेकेटखौ लायफिननो होननानै बुंबाय आङो लोगोफोरखौ आरो बिसोर बुंबाय थांबा खबर हो बुंबाय जोंबो टाइम फैबा ज' थांसै होननानै बुंबाय ओमफ्राय उनाव फुजा खाथि नालाय फुजा फैबा लायनोसै होननानै लोगोफोरनो खिन्थाबाय आरो लोगोफोराबो बुंबाय दे फुजासिमाव फैसा थाखाफ्राबो इसे जाहैगोनखोमा होननानै बुंबाय जेकेटखौ लायनायाथ' लायगोन होननानै बुंबाय बयबो बेनोसै